हलो ओला कंपनी मूंखे तव्हां खे फीडबैक ॾियणो आहे कि तव्हां जी ट्रेवलिंग मां मूंखे राति जो हिकु बजे स्टेशन खां मुंहिंजे घर ताईं मूंखे ॾाढो सेफली पहुचायो आहे ऐं ॾाढी सुठी सर्विस हुई तव्हां जो कंपनी मां ॾाढी सुठी सर्विस मिली आहे मूंखे ऐं अॻिते बि असां आशा कंदासीं कि तव्हां ईअं ई सभिनि जी सेवा में उपलब्ध हुजो ऐं अधु राति हिकु थींदो आहे मां अकेली हुयमि जे मूंखे ॾाढे सुठे सां ऐं ॾाढी ईमानदारी सां मुंहिंजे घर ताईं पहुचायो